हेलौ

अके फोरमायदो अके आङो फुल एद्रेस माने नैबे फैगौ जोंहा नै रोजा नैजिब्रै एलेक्सन जानो गोनां दं एमफिनि आं बेवहाय केन्दिदेत हिसाबै ओंखारदों माबानिबो आंनि नामा जाहैबाय बिस्वजिथ नार्जारियानो लगया एक्सुलि आं इन्दिपेन्देन्टसो गेलेनो सानदों थ' ल'गखौ आं दाबो लाथ'याखै मस्थ प्रबेब्लि आं लायोबा आङो खलम लानो हागौ आरखि औ आं खलम लानायनि आन्दोया बेनो आं इयुथ्सफोरखौ मोजां मोनसे सोलोंथाइनि गियानजों लांनो सानदों मानो होनबा जोंनियाव बिराथ मिनिंफुल मोनसे मोनसे गाज्रि थासारि जाना दं थ' आं खलम जों मोनसे फजिटिभ मेसेज होनो सानदों जाहाथे जोंनाव सोलोंथाइ बिगियाना मोजां जाथों जाहाथे जोंनि इयुथ्सफ्रा पलिटिकेल आव दिफेक्थ दाजाथों बेफोरनि बारै आरखि एलेक्सनाव आंनि रायजोफोर मिथिनो लुबैनाया बेनो जेन'बा जाहाथे आं आंनि थाखाय सिम्बल खलमानो जागोन दानि थासारियाव नायोब्ला जों खलम आरो सिलाय मोनसे आसाया जाहैबाय भटार्स फोरनिफ्राय आंनि आसाया बेनो सिदा खोथा आं जाखिनि बुंगोन जेन'बा आं बिखौ मावगोन जेरेखम जोंहा बिफनन' बुस्थुयाव जों दाबो जब होनो हायाखै इयुथ्सफोरखौ आन एमफ्लयद जानानै दं आं जाहाथे आं देरहायोब्ला आंनि खोथाया बेनो आरखि इयुथ्सखौ मोनसे आंहा द्रिम दं आरखि जेन'बा जों जेन'बा बेफोरबायदि बेग सायकेल बेफोरबायदि बुस्थुखौ जेन'बा रानालासेनो जों बेफोरबायदि फैसाखौ जों हल्थ खालामनानै जों भिलेज एरियायाव जेन'बा गामि गामियाव जोङो नङाबा जोंनि बि टि आर ओनसोलाव जाहाथे आं एम फि केन्दिदेथ थ' बेफोरखौ बुंनांगौ दा थ' जों देरहायोब्ला जों जेन'बा गामि ओनसोलाव जों बेनि फैसाखौ बासायनानै जोङो स्कुल गबमेन्ट स्कुलखौ जों बास प्रबाइद खालामनो हायो नामा मानो होनोब्ला जों दा स्कुलाव जोङो बास प्रबाइद बास प्रबाइद खालामनो माने गथ'फ्रा आजि खालि सायकेल सालायनाया थ' गैखाला जों बेफोरबायदि मिस इउस मानो सायकेल थाइकेल राननो होननानै जुदि स्कुल स्कुल गामि गामि जेन'बा बास हरो मान्टलि जों पाइभ हान्द्रेद फ्रि बो होयो जेन'बा गारि भाराखौ सरखारनिफ्राय होनाय लोगोसे जोंहा द्रायबारफ्राबो मोनसे जब क्रियेसोन ओंखारगोन बे मोनसे आंनि थांखि आरो जों जोंनाव बिबिनन' जायगा दं जेखौ इयुथ्सखौ जोङो एमफ्लयद खालामनो हायो जेरखम आं दा बुंदों जों दा बेफोरबादि जेंनाजों जोंं मोनसे एमफ्लयद खालामनो हायो

रायजोफोर निफ्राय रेसफनसा आंना थिकयैनो मोनदों मानो होनबा रायजोफ्रा आंखौ मोजां मोनदों आंनि जे सिफिस खौ मोजां मोनदों आंनि जे आंनि मेनुफेस्ट' फोर जेन'बा आं मा मा लादों जेन'बा आंनियाव मामा म'ठ' दङ बेखौबो लानानै गोजोननाय मोनदों आरखि दा बुंनो हाथ'या दाबो समा बिराथ दं थ' बोसोरसे उनावसो बिखायनो आं दा फोरमायनो हा थ'या रायजोफोरनि थाखाय बोरै बोरै मोनगोन औ दे टेंक इउ टेंक इउ इयर वेलखाम